फुडल्या पिळगेक इतिहासा बद्दल शिकोवप भोव गरजेचें अशें तुमका दिसता जर हय कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांकूय इतिहासांतल्यो काणयो सांगता व्हय